जोंङो बेंगलनिफ्राय गारि गाखोबोयोबा बासजों फैनाय जायो नाथाय जोंङो हास्लाबा बा जोंङो गारि गिदिरजों फैनाय जायो आरो बिनिफ्राय मोनस्लाबा बा ट्रेनाव गाखोनानै जोंङो गसाइगावनिफ्राय ओंखारनानै जोंङो मा बास स्टेन्डनिफ्राय ओंखारनानै जोंङो बास हमफैनांगौ जायो गारि गिदिर बिनिखायनो जोंङो लेट जायोब्ला जोंहा समा आंखाल जायो बिनि थाखायनो जोंङो बिबायदि गाखोनांगौ जायो अबेबा समाव हान्थामुला गारि मोनस्लाबाबो जानो हागौ आरो बिनिखायनो बासजों फैनांगौ जायो